औ खामायनो हायो एसे एनैखौ औ

ओरैनोथ' जाग्राफ्रा जायो दा सोरबा बिदिनो नखरफ्राव थाबायनो सोलाबै मायैफ्रा बिदिनो चेनेल हमनानै थाबायहोयो दा बिसोरो फास हाजार सासेयाव बिदिनो फास हाजार जायो जाहैदों फास हाजार सारि हाजार बिदि ओमफ्राय गाव गाबा गावथ' थाबायोबा इसिबां थाङा दा मानसिफ्रा सोलाबैयाव बिदिनो थाबायहोयो नालाय दा बिसोर जायो आरो खिन्थु दा बेबायदि सिसथेम गैला डि टि अ नि अफिसारानो हमजानानैसो दङ दा बेबायदि जानायनि सिसतेमखौ खालामाखै ओंखायनो निजे गाव गाबागावनो थाबायनो हायोबा मोजांसै आरो कमफ्लेनाथ' सोलिदों सोलियो होयो होनानैथ' दा बेबायदि जानानै दं अफिसारा दाखालि हमजादों सासे मानसि निफ्राय बेबादिनो गुस जानानै बेबायदि जादों

कारापसन कारापसनाथ' गासिबो मोनफ्रोमबो अफिसावनो दङ खोनायो जागासिनोबो दङ दा सिंजों सिं गासिबो सोलिगासिनो दङ गोजोन्थों दे